سركار كو ہر ڈيم كے كنارے پوائنٹ بنانا چاہيے جہاں پر بيٹھ كر ماہ جہاں پر بیٹھ کر فشنگ وغيرہ كرى جائے اور ٹرانسپورٹ كے ليے انہيں سہولت دينى چاہيے تاكہ ايک جگہ ماہى گيرى كى ہو تو جس كو كاروبار كو بڑھانے كے ليے جو مچھلى وغيرہ كا جو ماہى گيرى كى جاتى ہو اسے باہر ٹرانسپورٹ كرنے كى سہولت دينى چاہيے